पंद्रहीं जनवरी ॿ हज़ार ॾह वीह फेबरवरी उणिवीह सौ नवे पंजवीह मार्च ॿ हज़ार उणिवीह उणिवीह अप्रेल ॿ हज़ार सत्रहं एकटीह मई ॿ हज़ार टेवीह